साढ़े एरिये दा जेह्का ऐम ऐल ए हा ओह् एह् हा घुग्गू राम ते ओह् बड़ा गै इयां पैह्लैं कोई कम्म नी करना कुछ नी करना छड़े बोट लैने ई उनै औंना ते चलदे होना ओहे शड़ा घुग्गू घुग्गू गै हा कम्म नी कीता कक्ख बी ते जेह्का सरपैंच हा साढ़ा जोगेन्द्र एह् ओह्दे ऐम ऐल ऐ कोला बी अच्छा एह् अच्छे कम्म करांदा हा एह् साढ़े कोला गै रौह्ने आह्ला हा और गरीबें दी बड़ी सुनदा हा जेह्का ऐम ऐल ऐ हा ओह् बिल्कुल रोज़ सांबे दा उट्ठियै औना ते असैं उत्थें मोह्रां लोआनेई जाना पौंना हून एह् सरपैंच जेह्का ऐ इत्थूं दा पावरां न एह्दे कोल एह् इत्थें अस मिन्टै नै जन्ने मिन्टै नै आई जन्ने ते एह् साढ़े कम्म करदा और पूरे एरिये दा जेह्का एह् साढ़ा सरपैंच जेह्का ऐ सारे लोग आखदे कि असें परतियै जोगेन्द्र गी गै आह्नना ऐं इस करियै इसगी जरूर असैं आह्नना के जेह्का ऐम पी ऐ साढ़ा जुगल कशोर एह् बड़ी दूरा दा रौह्ने आह्ला ऐ इत्थुू परमंडला कोला कोई दो सौ किले मीटर दूर ऐ एह् किशनपुर मनवाल इस करियै किशनपुर मनवाला दा एह् रौह्ने आह्ला ऐ ते अपनै घर बी एह् पता नी ऐ कि साल्ला दा को ई छे जां सत्त महीने रौंह्दा बी होऐ एह् घर घर फिरदा ऐम पी जुगल कशोर पुछदा तुसें कोई दुख तकलीफ ते नी ऐ तुसें कुछ होर ते नी ऐ तुस दस्सो कोई कम्म ऐ में घर जाइयै एह् पुच्छा ना दिक्खो इत्थे एह् एड्डा प्हाड़ हा इसी साढ़े ग्रांऽ आह्लें रलियै आक्खेआ कि ए मारज ऐम पी साह्ब जुगल कशोर इसी असें ठीक कराना और साढ़े इत्थें सड़क नी ऐ सड़क लेनी ऐ हून साढ़े लोग इत्थै जंदे बड़े बड़े शैल एह्दे कोल जाइयै गल्लां करा दे और बेहियै इत्थें ताश खेढा दे बोह्ड़ी दै बूह्टै दै कोल डंग्गे बनाए दे इत्थें सड़कां बनाइयां इन्न लोकें गी कलौनियां दित्तियां बड़ा गै कम्म इन्न दित्ता एह् जेह्का ऐम पी ऐ बड़ा गै अच्छा कम्म करा दा ऐ ऐम पी नन्द कशोर जेह्का ऐ एह् बड़ा अच्छा साढ़ा मेंम्बर ऑफ पार्लिमैंट ऐ इयां बड़े बड़े आए न इत्थें ओह् पैह्लें जेह्के साढ़ सरपैंच हा एह् रमेश चन्द्र उन्न कोई कम्म कीता इक होर सरपैंच हा राम पाल उन्न कोई कम्म नी कीता ओह् छड़ी अपनी जेब्बां गै भरदे हे अस अक्खने आं कि ओह् कम्म करो अपनियां जेब्बां थोह्ड़ियां भरो लोकें दे कम्म करो ते ओह् सरपैंच इत्थें कामजाव ऐ ते इस जोगिन्द्र नै अपनी जेव बिल्कुल नी भरी इन्न सारें दे कम्म कीते सारें दे गै ठीक ठाक कम्म कीते ते हून दिक्खो एह् दी जै जै कार होआ दी कल्ल दिक्खोआ होना तुसें केड्डा बड्डा जलसा होआ सरपैंचा दा ते इत्थें ऐम ऐल ऐ दे बंदे घट्ट पैह्लैं जेह्का जलसा होआ हा उत्थें सौ सरपैंच नै जिसलै जलसा कराया इत्थें कोई हजार उन्न सारेंई आक्खेआ के मेरे कोल रातीं बी दरवाजे थोआड़े खुल्ले दे जिसलै मर्जी आओ दिन रात आओ जेह्का कोई गरीब ऐ ओह्दी मदद बी करदे न एह् सरपैंच इन्ना अच्छा ऐ दिक्खो ओ महौरगढ़ै दे कोल इक्क किला ऐ उत्थै इक बड़ी गरीब बड़े गरीब रौंह्दे न उंदे कोल ना कोई धेल्ला टका पैसा कोई नी उंदै कुड़ी दा ब्याह् बी इन्न सरपैंचै नै कराया अपने कोला दस्स हजार बी दित्ता तेल्लै दे टीन इन्न होर अपने यारें दोस्तें गी आक्खियै उत्थें दोआए नेहा सरपैंच जेह्का कोई लब्भना ना होग ते ना इनै कुदै औने आह्ले जमाने च लब्भग इस करियै इयै प्रर्थना करने आं इयै नेहा कोई सरपैंच जेह्का होना चाही दा ऐ ते एह् जेह्का इत्थु दा इनें बड़ा बड्डा अक्सपीरिंस ऐ हुन जियां ऐम पी ऐ तुस दस्सा दे ऐम पी गी बड़ा इस बारीं दो बारी जित्तियै आया ऐ अच्छे कम्म कीते ते तां गै जित्ते न अगर कोई कम्म नेंई ही कीते दा होंदा कोई किश बी नेंई हा होंदा बेकार होंदा हा ते फिर मारज़ तुसें दस्सो ना केह् कम्म करी सकने आस इत्थें इस करियै हून बी अस आखने कि जुगल किशोर इत्थै दस बारी खड़ोऐ ते दस बारी गै इत्थै जित्तदा ऐ एह् मन्दरा दी डवैलमैंट कुछ नेंही इत्थें पौड़ियां बनाइयां हून दिक्खो इत्थें शैडेड दा कम्म लाई दित्ता दा बड़ा बड्डा इत्थें हून इत्थे कोई बड़ा बड्डा इन्न जग कराया उत्तें बड़े लोग किट्ठे होए दे हे साढ़े धार्मिक कम्में दे अग्गें एह् पोलिटिकल जेह्ड़े कम्म न उंदे अग्गे एह् कोई रोड़ा नी रड़कने ने अस इस कम्म दे बिच्च अस इयै अक्खने आं कि एह्दी सेह्त जेह्की ऐ ठीक ठाक रवै कि एह् बड़े अच्छे कम्म करा और इस परमंडल धरती गी एह् इत्थुं दा कम्म करन स्वर्ग बना अऊं ते फिर इयै आक्खना कि एह् दवारा जेह्का ऐ एह् इत्थूं दा कम्म करन और बड़े बड़े इत्थूं दे कार्य करा और परमंडल धरती इसगी बड़ी गै आशीरबाद देऐ